सिंधी भाषा असांजी मात्र भाषा आहे असांखे नंढे हूंदे ई असांजी जीअं असां नंढड़ा ई हूंदा आहियूं त असांजी अम्मा बाबा असांजो असांखे सेखारे वयो सिंधी ॻाल्हायो सिंधी ऐ जीअं त असांजे पासे में बि माण्हू मतिलब सिंधी लाइ भया रहंदा आहिनि लेकिन असां हुननि खे बि अगरि सिंधीअ सां ॻाल्हायूं था पिया त हुओ बि जल्दी असां खां सिंधी सिखी वेंदा आहिनि ऐं सिंधी हिकिड़ी मिठी मिठड़ी भाषा आहे मिठड़ी सुहिणी भाषा आहे जेका हर कंहिंखे सुहिणी ऐं ॾाढी सुठी लॻंदी आहे